असांजे महाराष्ट्र में असांजे वेझो हाणे अमर अमरनाथ शहर में संगीत सम्मेलन थियो उमेदि आहे आट फेस्टिवल जेको सोरहीं मार्च खां वठी उणिवीह मार्च ताईं हलियो उते जुदा जुदा कलाकार सभिनी शहरनि मां मशहूर कलाकार आया हुआ ऐं सुठे नमूने गाना बजाना हलिया ऐं हिते बाम्बे में हिकु जियो गार्डन आहे उते त ॿारहां ई महीना संगीत सम्मेलन चालू रहंदो आहे